प्रोफेशनल स्विमींग आनी ट्रेडीशनल स्विमींग म्हल्यार प्रोफेशनल स्विमींग म्हळ्यार जे कॉम्पिटिशन चलता जितून कप प्रायज आसता फस्ट सेकेंड थर्ड मॅडल आसता आनी ट्रेडिशनल स्विमींग म्हणल्यार तें उदकान स्विमींग करताले जे रिवर वॉटर नाल्यार दर्यान स्विमींग करता तें ट्रेडिशनल स्विमींग तितून खूब त्रास लागता खूब प्रॅक्टीस करची पडटा तुका स्विमींग करपाक आनी नॉर्मल स्विमींग प्रोफेशनल स्विमींग हितून तुका हेल्थ बेनिफीट सुद्दां खूब आसता की तुजे बॉडी फूल मुवमेंट येता स्विमींगान तुजे लंग्स बी बरें हेल्दी उरता सामकें ताका लागून प्रोफेशनल स्विमींग सुद्दां हेल्थ तितून हेल्थ बेनिफिट्स खुबूच आसता प्लस तुजें ट्रेडिशनल स्विमींगान की तुजें तुका खू खूब व्हडलें कॉम्पिटिशन जाता म्हणल्यार आयरन मॅन बी कोंपिटिशन आसता पळय तसलें कॉम्पिटिशन तुज्या ट्रेडिशनल स्विमींगान जाता